क्या नाम ऐ थुआढ़ा अच्छा तुस सरपंच बोल्ला दे कुत्थुआं नालातोड़ा दा फंड्स गौरमैंट तरफा दो सैंक्शन होए हे पिछले म्हीनै थुआढ़ी पंचायत च नेईं नेईं लोकें तगर पजाने नेंई हैन ओह्दे पर कम्म करना तुसें कीता कम्म हुन शिड़का पर कुतै शिड़क पर लाए दे होंङन ते शिड़क ते नीं फारवर्ड होंदी ऐ नेईं नेईं नेई एह् इ'यां काकली कम्म थोह्ड़ी होंदे कम्म आपूं दिक्खना पौंदा जाइयै जिसलै चलो तुसें फंड्स लाए देन तुसें ते तुं'दी पंचायत च होर कोई एक्स्ट्रा जेह्ड़ा आया कोई फंड्स तुसें ओह्दे पर कीता कोई कम्म नीं औंदा बड़ा किश ऐ पर लोकें तक पुजदा नेईं नां है ओह्

नेंई नेईं कोई गल्ल नीं पैसे थ्होई जंदे न बा द च नेईं नेईं कम्म अगर शैल होए दा होवे ते वापस होई जंदे फ्ही ओह् लोथा पोथी कीती होए सीमेंट ते सुक्की बजरी ते फ्ही थोह्ड़ी औंदे पैसे वापस चलो ठीक ऐ बहुत बहुत शुक्रिया